हेलो जी नमस्कार हँ हँ मधुबनीसँ आनन्द बाजि रहल छी अहाँ नेपाल बढ़िआँ बढ़िआँ सुनलहुँ हँ अहाँ नेपा नेपाल एलियै घुमऽ के लेल पशुपतिनाथ मन्दिर घुमबै हाँ काठमाण्डू अइ हाँ हँ हँ हाँ ने हाँ हाँ हाँ नेपाल तऽ नेपाले हइ लेकिन अपन मिथिला राज्य भी कम नहि हइ अच्छा अच्छा एहि एकटा कि किला अइ दरभङ्गामे सेहो तऽ मिथिले राज्य कऽ राजा रहथिन ने अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा हाँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ